میں نے آنلائن ایک بیڈ آڈر کیا امیکزون سے ڈیلیوری ہونے میں اتنا وقت لگا دیا کہ کیا بتاؤں لیکن کوئی نہیں ڈیلیوری لیٹ ہوا پر پروڈکٹ بھی اتنا بیکار تھا کہ تین سے چار مہینے کے اندر اندر اس کے دونوں پائے ٹوٹ گئے گدا دھنس گیا اور تخت اس کا پھٹنے لگا اب میرا دل نہیں کرتا ہے آنلائن کچھ سامان آڈر کرنے سے پہلی بات کہ ایک تو سامان بھی بیکار دیتے ہیں اور لیٹ آتا ہے اور اوپر سے مہنگا بھی ہوتا ہے کافی اتنا مہنگا بیڈ تھا دو سے تین مہینہ چلا